वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी जी मूंखे फ्रूट जो हिकु ऑडर ॾियण जो हुयो तव्हां फ्रूट वारा आहियो न भइया हमेशह तव्हां खां घुराईंदी आहियां मां हा त मूंखे अॼु मुंहिंजी छोकिरी जी मङणी आहे त मूंखे आहे न सुठो फ्रूट खपे जेको ॾियण वठण में सुठो लॻे मिठो अॻु में तव्हां मूंखे मोकिलियो पर खटो थोरो थोरो सीजन हुयो माना ॾाढो खटो खटो अञे फ्रैश फ्रूट न हुयो

हा त पोइ मूंखे आहे न सीजन वाइस में अथव ॾिस ऐपल जीअं सीजन में जेको हींअर तव्हां हाणे ॾिसो ॿेर त हलनि पिया ॿेर था हलनि ऑरेंज थी हले पई जेके मोसंबी आ जी जी हा ऐपल पर सुठा में सुठा हुजनि हा पैसा जो कोई टेंशन हा पैसा न सीजन वाइस जेके बि अचनि था न फ्रूट उहे सभु मूंखे मोकिलिजो हींअर पेक करे सुठी तरह सां छोकिरीअ खे ॾियणा आहिनि

हा अॻु में पहिरां जेके ॾिना ई खटा निकिता थोरा माना मज़ो कोन आहियो मुंहिंजो घोटु ॾाढा दड़िका पियो ॾे के इन्हनि खां न घुराइॿा इएं ई उॾंदा ॾींदो आहे

हा हा जी जी हा हा त असांखे न सुठा में सुठा जी जी

हा त ॾिसो हाणे लिखी छॾियोसि हा जी हा हा जी जी हा हा हा

हा हा हा जी जी हा हा हा त पोइ ऐपल किलो खपनि सुठा में सुठा ऑरेंज हा ऑरेंज या बेर वॾा हुजनि जीअं सुठा हा कीवी कीवी कीवी हा पर सुठियूं सुठा अञे क्वालिटी सुठी मोकिलिजो ऐं सुठी पेकिंग बि वरी मथां करे छॾिजो ऐं इन जो अघु छा अथव फ्रूट जो इएं त पोइ वरी आहे न मन दुख त न थींदो न घटि मथे वरी पोइ हा हा हा हा हा हा उहा त आवे वारी ॻाल्हि आहे हा त वरी मूंखे शाम पंजे

हा शाम जो पंजे बजे आहे न मूंखे मोकिले छॾिजो ऑडर मां घरु ॾियांव थी हीउ फ़ोन नंबर हा हा ऐड्रेस मोकिलियांव थी पई उन ते मोकिले छॾिजो ठीकु आहे वॉट्सअप में क जी जी

हा ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु भले हा हा ॾिसी पोइ हा त पोइ इहो था रखूं हा हा शाम जो हा ॾिसी करे मां पोइ तवांखे चई वेंदीमांव ठीकु आहे भले भले हा जी हा हा हा ठीकु आहे जी जी जी हा हा हा हा हा